आं नैबेखौ बुंनो सान्दों जोङो मानि दाव गावनाया अबसे आं उन्दैआव गावोमोन लोगोफोरजों दा दाव गावनायाथ' जोङो मानि ओरैनो गुरुत' हिसाबै जोङो गावा बिदिनो जोङो लोगोफोरजों एखमब्ला ओरैनो थास्लाय स्लाय थौ होननानै उन्दै समाव जोङो गेलेनाय बेलायै जोङो फिसा फिसा बोरला बानाय लायलायनानै बोरला मानि जोङो औवाखौनो सैनानै बानायोमोन जोंनो ओमफ्राय बाहाय दिरुं खानानै जों बोरला बानायो बिदिनो औवानि जों थब बानायो जोंनो बानायलायनानै जोंनो मानि लोगोफोरजों ज' ज' बिदिनो एखमबा एखमबा स्कुल गखांनायनि उनाव जोङो बेबादिनो बेरायनाय समाव थांलाबायोमोन आरो उन्दै समाव बे उन्दै समनि बाथ्रा

दा दाव गावनाया आंनि थाखाय इसिबां गोनांथि नङामोन थेवबो थाइम पास खालामनो थाखाय जों बेखौ लोगोफोरजों थांलाबायोमोन आरो दा आं दाव गावनायाव ओरैबादि मोनसे जाथाइ जादों सानसेखालि मोनाबिलि समाव जोङो मोनसे बागानआव गोबां थेंखु बिफां दंमोन बे थिंखु बिफांआव मासे दावथुआ बाहा लादों आरो दा बे बाहा लानाय दावथुखौ जोङो दावथुआ मानि मोनायावसो बे बाहायाव बाफैयो बाफैनायलाय जोङो बेखौ मानि मोनायाव लोगोफोरखौ लानानै जोङो मोनायाव गावहैनो थाङो आरो दा बे दावथुआ मानै फिसा दंमोन बियो मोनायाव गावनि फिसाखौ बजबनानै लागासिनो दंमोन आरो बे समावनो जोङो सिरि सिरि थांनानै मानि बे दावथुखौ जों गावहैयो दा बे गावनाय समाव दावथुआ जोंखौ नुयिलाय मानि जोंनि थिरा जों गावनाय थिरा बे दावथुनि मोदोमआव नाङो आरो मोदोमआव नांनानै बे बिरनो हाया जानानै गाहायाव गोग्लैयो दा गोलैनाय समाव जेला आंनि सासे लोगोआ हानहरनो नागिरो बे समाव बे गाहायाव मासे जिबौ दं जिबौआ मानि एरैबादि जिबौ फाख्रा सिख्रा जिबौ आरो दा जायखौ जों होनो जिबौ गुवाल बे जिबौ गुवालआ बे हानि गाहायाव दङ जेला जों दावथु बिमाखौ आंनि लोगो सासेआ हानहरो अब्ला बे जिबौआबो बे दावथुखौ जानो होसोबोयो आरो बेबाय माने आसंग जालायो ओमफ्राय जों जिबौ जिबौ होननानै खारो आरो दा खारनानै माने जोंनाव गिनाय फैबाय एसे उन्दै उन्दै सम नालाय दा बे गिनाय फैनायाव आं एसे सिन्था खाालमदों आरो माने जोंनि बेबादि दाव गावनाय हुदाया थिग जायाखिसै बेफोरबादि साननानै बै दिननिफ्रानो मानि आङो दाव गावनाय हुदाखौ गारदों आरो दा बे जाथायखौ आङो सिन्था खालामदों मानि जोङो मानि दाव गावनाया गाहाम जानाय नङा होन्ना उनावहाय आङो लोगोफोरखौ बुंदों ओइ लोगोफोर जोङो दावखौ गावनो नांलालै मानो होनोब्ला जोङो मानि एखमबा एखमबा जों सानावबो गावो दिनै जों मोनायाव फैनायाव जोंखौ मानि निसय बेखौ जोंखौ सो बे इसोरफ्रा मानि जोंखौ बादा होबाय खोमा ओंखायनो मानि जोङो दिनैनिफ्राय दावखौ गावला दे होननानै जों बयबो जोंनि साब्रै दंमोन लोगोआ बे साब्रैआ मानि बै दिनिफ्रायनो मानि जोङो दाव गावनायखौ गारदों आरो दा आङो मानि दाव गावनाय आयदायाव बेखौनो आं बुंबाय